हमरा मैथिली बजैमे कोनो प्रकारके दिक्कत अइ दुआरे नहि होइत अछि जे हमर मातृभूमि मिथिलाञ्चल अछि हमर मातृभाषा मैथिली अछि जखनसँ हमरा ज्ञान प्राण भेल तखनसँ हम अपना परिवारमे पिताजी माताजी हमर काकाजी सब छलाह हमर दादाजी छलाह सब मैथिलियेमे बजै छलाह गाँवमे मैथिलिये परिवेश भेटल हमरा आओर ओ वातावरण हमरासँ जखन हम मैट्रिकमे पढैत रही तखन तक भेटल मैट्रिकोमे हमरा डेढ़ सएके मैथिलिये छल हम मैथिली लेलहुँ हम मैथिली लिखै छलहुँ हम हमरा मोन पड़ैए जे हम जहन अठमामे पढैत रही तऽ इसकुलमे एकटा अपनेसँ कविता गंङ्गा स्तुति लिखि कऽ हम पढ़ने रही आओर हमरा बड़ा से प्रसन्नता भेल रहय जे हमरा मैथिली लिखऽ अबैए